गेलेनायनि गेजेरजों सुबुंफोरा सिनायथि आरो सोमोन्दो लाखिनो हायो जेरै मोनसे टिमआ गुबुन मोनसे टिमजों दाबसे जायगायाव थांनानै टरनामेन्ट गेलेयो बे बिथिङाव बिथांमोना गावसोरनि डिसिप्लिन आरो टिम करडिनेशोनखौ गावजों गाव माबोरै गेलेबा मोजां जागोन बेफोरबायदि सोमोन्दोनि बेफोरबायदि सोमोन्दै सावरायलायो आरो बेबायदिनो गेलेनाया सुबुंफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो हायो